مجھے گانے کا بہت شوق ہے موسیقی کا بہت شوق ہے سننے کا بہت شوق ہے اور گانے کا بھی بہت شوق ہے ہاں میں اتنا اچھا نہیں گاتی ہوں لیکن ہاں کوشش کرتی ہوں سب سے زیادہ فیوریٹ اسٹرومینٹ ہے میرا گٹار کیوں کہ اس کے اندر ہم بہت آسانی سے اس کی دھن بنا سکتے ہیں اس کی ایک میلوڈیس وائس رہتی ہے اور ڈرم رہتا ہے ڈرم کے اندر بہت زیادہ آواز رہتی ہے بیٹ کے ساتھ وہ رہتا ہے فلوٹ کے اندر ایک ہم اپنی جو لیرکس ہوتی ہیں اس کا ہم میوزک بنا سکتے ہیں فلوٹ کا اور بہت ساری ایسے اسٹرومینٹس ہیں جیسے فلوٹ ہے گٹار ہے ڈرم ہے وائیلین وغیرہ ہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ گانا گانے کا ایک الگ مزہ ہے یہ ہمارے جو گانا رہتا ہے اس کو اٹھا بھی سکتا ہے اور الاپ بھی بنا سکتا ہے اور نیچے بھی لے کر آ سکتا ہے کیوں کہ جتنی اچھی دھن ہوگی اتنا اچھا ہی گانا بنے گا